डेंगू बुख़ार और मलेरिया जैसी मच्छर से होने वाली बीमारियों को रोकने के लिए बहुत सारी प्राथनाओं का पालन करना चाहिए यह जो बीमारियाँ हैं वो सब से ज़्यादा बच्चों और बुज़ुर्गों काे प्रभाव कर रही है जिससे बच्चों का स्वास्थ्य बहुत ख़राब हो रहा है क्योंकि बच्चों की इम्यूनिटी अच्छी नहीं होती तो इसके कारण बहुत सारे बच्चे बीमार पड़ रहे हैं और उनकी शिक्षा पर भी प्रभाव पड़ रहा है तो जो कुछ प्राथनाऍं हैं जिनका पालन करना ज़रूरी हैं यह सब बीमारियों से बचने के लिए जैसे कि घर में घर के आस पास मोहल्ले में अपने शहर में साफ़ सफ़ाई रखें पानी का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करें गंदा पानी जमा ना होने दें और अगर कहीं आपके घर के आस पास घर में या मोहल्ले में कहीं गंदा पानी जमा होता है तो उसे फेंक दें ज़्यादा दिन का पानी इस्तेमाल ना करें मच्छरदानी का उपयोग करें क्रीम लगाऍं मच्छर से बचने के लिए जैसे कि बहुत सारी चीज़ें आती हैं अगरबत्ती कॉइल ऑल आउट रैकेट जिससे मच्छर मरते हैं उनका उपयोग करें ज़्यादातर बाहर जाना बिल्कुल ही मना करें शाम को तो बिल्कुल ही ना जाएं दरवाज़े खिड़की बंद रखें नीम का धुआँ करें नीम के धुएं से मच्छर जल्दी भगते हैं और मरते भी हैं नीम का धुआँ ऐसे भी बहुत अच्छा होता है स्वास्थ्य के लिए भी और श्वास के लिए भी यह सब हैं कुछ प्राथनाऍं जिन से आप बुख़ार मलेरिया डेंग्यू जैसे चीज़ों से जो मच्छर से होती हैं उन सब चीज़ों से बच सकते हैं क्योंकि ज़्यादातर अगर साफ़ सफ़ाई ना हो तो वहाँ पर मलेरिया के मच्छर होते ही होते हैं यही सब कारण है जिन से मच्छर होते हैं और उससे मलेरिया डेंगू होता है तो ज़्यादा से ज़्यादा सफ़ाई रखें